हा मां पंहिंजे घर में खुराक ठाही त हुनमें पोइ मां अ वैसे ड्राईफ्रूट त ऐं देसी घी त पवंदो ई आहे हुनमें लेकिन मां न हुनमें तिर विधा ऐं अछा मिर्च विधा जेके कारा मिर्च हूंदा आहिनि उहे न अछा मिर्च विधा अखियुनि लाइ सुठा हूंदा आहिनि त ॾाढी सुठी ठही खुराकु मां सभिनी खे जेको बि घर में अचे थो उन्हनि खे खाराई त सभु तारीफ़ कनि पिया की ॾाढी सुठी ठही आहे उन्हनि बि पंहिंजे घर में वञी करे ईअं ई इन्हीअ तरीक़े सां ठाही त सब ॼणा ख़ुशि पिया थियनि की भाई तव्हां अहिड़ी सामग्री ॿुधाई आहे हुनमें विधि आहे असां बि विधि त असांखे बि ॾाढो मज़ो आयो अ ॾाढो सुठो लॻो उन्हनि खे बि त मां चाहियां थी की असां बि खाऊं तव्हां बि सभु सभु इन्हीअ तरीक़े सां ठाहे करे सभु ॼणा सिंधी रेसिपी जीअं खुराक आहे ऐं ईअं ई तिर विझी अछो मिर्च विझी करे खाईंदा त फ़ाइदो बि थींदो तिर गर्म हूंदा आहिनि त सियारे में गर्मी ॾींदा आइ त उहो बि अछा मिर्च अखियुनि लाइ सुठा हूंदा आहिनि त इन करे फ़ाइदे वारी शइ बि ठही वई ऐं सुठी बि लॻी स्वादु बि आयो और फ़ाइदो बि थियो इन करे असां सभिनी खे इन तरीक़े सां ठाहे करे अलॻि सां सामग्री विझी करे अलॻि तरीक़े जी ठाहिणु खपे ऐं सुठी हुजे